हैलो भारत गैस हा ॿाहिरि वञण जी योजना ठाहे रहियो आहियां मुंहिंजे फ्रैंड फ्रैंड सां त मुंहिंजे दोस्तनि सां मूंखे ॿाहिरि वञिणो आहे त हुन लाइ मुंहिंजे वटि हिकु पोर्टेबल गैस आहे त उहा असां खणी वेंदासीं त हुन लाइ मूंखे गैस सिलैंडर खपे त छा तव्हां थी सघे एतिरो जल्दी मूंखे गैस सिलैंडर ॾेई सघंदा छोकी असांखे ॿाहिरि जो खाधो न वणंदो आहे असां घर जो ई खाधो खाईंदा आयूं त हुन लाइ असांखे असां वटि पोर्टेबल गैस आहे त तव्हां असांखे गैस सिलैंडर ॾेई सघंदा हिन गैस सिलैंडर सिलैंडर जी बुकिंग कराइण लाइ मां तव्हांखे हींअर फोन कयो आहे त मुंहिंजो खपतकार या कंज़्युमर आईडी ॿ चारि ॿुड़ी हिकु फरमाया थो ऐं पोर्टेबल गैस जी सिलैंडर जी मूंखे ज़रूरत आहे त मां उन जो इंतिज़ार थो कयां जेतिरो जल्दी थी सघे हेतिरी प्रोसेसिंग करे ऐं गुज़ारिश थो कयां की तव्हां मूंखे गैस सिलैंडर पहुचायो